असांजे राजस्थान में पारिवारु पारंपरिक परिवारु इन तरह सां हूंदा हुआ जें में मर्द जी भूमिका हूंदी हुई पहिरीं परिवार सभु संयुक्त परिवार हूंदा हुआ जंहिंमें मुखिया मर्द हूंदा हुआ ज़ालूं में रह ज़ालूं घर जे अंदरु पर्दे में रहंदी हुयूं ऐं ज़ालुनि जी ॻाल्हियुनि खे बि महत्व न मिलंदो हुओ उन व उन टाइम जे लिंग भेद बि घणो हूंदो हुओ छोकरनि खे पढ़ाई लाइ मोकिलियो वेंदो हुओ पर छोकिरियुनि खे न मोकिलियो वेंदो हुओ ऐं इहे ऐतिरे क़द्रु जो खाधे पीते में बि भाव भेद कयो वेंदो हुओ पर हाणे त राजस्थान घणा ई बदिलाउ थी रहियां आहिनि ऐं ॾाढो विकसित थी वियो आहे हाणे त भेद भाव जो अंत थी चुको आहे छोकिरा छोकरियुनि सां फर्क़ न थियो आहे छोकिरे ऐं छोकरीअ में को बि फर्क़ु कोन्हे छोकिरियूं छोकरन खां वधीक पढ़न थियूं छो मर्दनि सां छोकरनि सां कुले सां कुलो मिलाए गॾ हलंदियूं आहिनि ऐं पढ़ाई जे में बि अॻियां आहिनि ऐं कई अहिड़ी जॻहियूं आहिनि जिते वापार में बि माइयूं अॻियां आहिनि पहिरीं त माइयुनि खे पढ़ाई लाइ अॻियां कोन कयो वेंदो हुओ पर हाणे राजस्थान में सभु समाज में ॾाढो परिवर्तन अची चुको आहे